हमरा पास पहले नोकियाके फोन छलै ओकर बाद ओहिमे बहुत फीचर पुराना फीचर छलै ओकर बाद फेर हम स्मार्ट फोन अयलै हमरा पास फिर हम स्मार्ट फोन अयलै ओहिके बाद ओहिमे बहुत अइसन फीचर अयलै जैसेकि कोइ ऑनलाइन समान मंगाबैके छलै तब समान मंगेलहुँ हम ओकर बाद फेर कही भी जाय छली ट्रेन देखैके छलै कहाँ पे हइ कब ट्रेन आयत ओ देखलहुँ ओ अयलै ओहिमे आओर जैसे कोइ भी खाना ओना स्विग्गी से जोमेटो से मंगाबैके छलै ओहो मँगा लेलहुँ बहुत अइसन फीचर आयल वीडियो कॉलके फीचर आ गेल कही भी केओ आओर दूर रहल हुनका से बात नहि हो पाबै सामने से तऽ हुनका से बात होलै स्मार्ट फोनमे आओर बहुत अइसन फीचर आबि गेल छै स्मार्ट फोनमे जेकि पहले नोकिया फोनमे या कोइ भी छोटा फोनमे नहि ने छलै ओहिमे

स्मार्ट फोनमे बहुत किछु जैसेकि यूट्यूब से पढ़ाइके विडियो हम देखि लेलहुँ बहुत एहन बात भेल जैसे स्मार्ट फोन से हमरा तुरन्त पता चलि गेल जेकि पहले छोटा फोन से पता नहि चलल छलै आओर स्मार्ट फोन बहुत ही अच्छा फोन छै जेकि जे बहुत प्रकारके सेटिङ्ग आबि गेल छै ओतना बहुत प्रकारके सेटिङ्ग आबि गेल छै जैसे कोइ भी पढ़ाइमे दिक्कत नहि होइत छै आब कहीँ भी जाउ लोकेशन तुरन्त सर्च मारलु पहुँच जाउ वहाँ पे बहुत किछु जैसे कही भी जायके लेल आसानी हो जाइत छै कही भी दूर जाउ आओर कही भी ककरोसंँ वीडियो कॉल पे बात कऽ सकैत छी ताकि सामने देखि सकैत छी एक दूसरेके आब कैमरा ओकर सही आबै लगलै